बोथोर सोलायनाय एम्फौ आरो गुबुन जाहोननि जुनै जोंनि आबादखौ खहा खालामो खहा खालामग्रा एम्फौफोर दङ जेरै जोंनि आबादथिलियाव एम्फौ बे मादा जानाय एम्फौ बिलाइ जाग्रा एम्फौ आरो फिथोब थोबनानै थाग्रा एम्फौ बेफोरनो जोंनि माइ आबाद थिलिखौ खहा खालामो बा जोंनि मैगं थाइगं आबादखौ एम्फौ एनलायानो खहा खालामो दा जोंनि बोथोराव गोबां गोबां एम्फौनि थाखाय आबादथिलियाव आबादखौ जानानै खहा खालामो दा माखासे एम्फौफोरखौ सिनायनाय जाया मुंफोरखौ मोननाय जाया दा बेफोर एम्फौफ्रानो जोंनि आबादखौ खहा खालामो समजों लोगोसे आबादखौ जोङो थिखोनो हाया जायो दा बोथोर सोलायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेरेखम गुमा गुमा फाग्ला फैयो समाव एम्फौ जायो समाव फिथोब थोबग्रा मादा जाग्रा बिलाइ जाग्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि एम्फौफोर फैनानै जोंनि खहा खालामो दा जोंनि बोथोर सोलायनायाव गोबां एम्फौ एनला फैनानै आबादफोरखौ खहा खालामो दा जोंनि खहा खालामनाय एम्फौफोरखौ बुथारनो थाखाय गोबां जोङो सरकारनि जोङो मुलि देवालि बाहायनाय जायो दा बेजोंनो माखासे एम्फौफोरखौ बा जोंनि आबादफोरखौ रैखाथि खालामनाय जायो